अऽ अभी हम्मे जे छै एक कुर्ती खरीदने रहियै इन्ही कुछ दिन होइ छै ओ कुर्ती बहुत बढ़िया रहै जेना कि ओकर कपड़ाके जे होइ छै बहुत बढ़िया कपड़ा रहै कोट सूती कुर्ती रहै तऽ ऊ कुर्ती बहुत बढ़िया रहै आ ओकर देखैमे भी बहुत सुन्दर लागै रहै नीक लागै रहै ओकर रङ्ग भी बहुत नीक रहै ओकर कपड़ाके जे होइ छै कपड़ा जे छै ओकर अथि बहुत बढ़िया रहै कपड़ा देखैसे भी सुन्दर रहै पहिनैमे भी ऊ हमरा बहुत अथि आओर सबसँ बेसी जे जे हय कुर्ती जे छै हमरा कम दाममे मिली गेल रहै कम दाममे बढ़िया कुर्ती मिली गेल रहै